नवसिखिया बाइकर्स की जाने वाली कुछ सबसे आम गल्तियाँ क्या सबसे बड़ी गल्तियाँ एक तो हेलमेट नहीं रखते हैं नवसिखिया दूसरे में लाइसेंस नहीं रहते हैं और ट्रैफिक नियमों के पालन करते हैं जिसके कारण आये दिन दुर्घटनाएँ होती रहती हैं ऐसे में नियमों के पालन करेंगे तो कोई भी दुर्घटनायें नहीं होंगी नौसिखियों वाइकर्स को चाहिए लाइसेंस बना लें सदैव हमेशा हेलमेट रखें एवम् यातायात नियमों का पालन करें जिससे कि दुर्घटनाएं नहीं होंगी कोइ भी आम गल्तियां नहीं होंगी हेल्मेट न रखने के कारण यातायात के नियमों को उल्लंघन करने के कारण समय कुसमय बड़ी बड़ी गल्तियां होती रहती हैं इन नवसिखियों के कारण जहाँ तहाँ दुर्घटनायें होती रहती हैं नवसिखिए वाइकर्स जब चाहा तब ब्रेक मार देते हैं जिधर चाहें उधर मोड़ लेते हैं गाड़ी चलाने आते नहीं हैं सही ढंग से न लाइसेंस रहते हैं ना हेलमेट रहते हैं और यातायात नियमों का पालन ना करने के कारण आए दिन बड़ी से बड़ी दुर्घटनायें होती रहती हैं मार्केट में भी सबसे ज़्यादा परेशानियाँ नौसिखिए वाइकर्स के कारण होती हैं रोड पर कितनी गल्तियाँ करते हैं सबसे ज़्यादा नौसिखिए वाइकर्स ही होते हैं हाई अस्पीड चलाने चलाना हेलमेट ना रखना ना जेब में लाइसेंस रखना कई गल्तियां ऐसी हैं जो यातायात नियम को उल्लंघन करते हैं हर जगह बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है आम गलतफहमियों के कारण नौसिखिए वाइकर्स रोजाना जुर्माना भरते हैं रोजाना दुर्घटनाग्रस्त में मारे जाते हैं कई वाकर्स ऐसे हैं जो चलाने आते नहीं है नौसिखिया बनने के कारण अपने जान जोखिम में डाल देते हैं